ॿारनि खे हिन ज़माने में अखबारनि जी पट्टी उन्हनि जो रुझान जेको वधाइण लाइ पाण वधीक महिनत कोन था करे सघूं पर ॿार पाण खां थोरा हुशियारु आहिनि अॻियां वधियल आहिनि हर अखबार जा ऐप अॼुकल्ह लोड करे पंहिंजे ज़रूरत ई हिसाब सां पूरी जानकारी वठनि पिया ऐं उन्हनि खे पूरो जाग जागरुक करण लाइ रोज़ जो वास आहे जेकी पंहिंजी लोकल समाचार ईंदा आहिनि उन्हनि जे प्रति उन्हनि खे जानकारी ॾियणु कहिड़े शहर में गतिविधि थियनि पयूं उन्हनि जी जानकारी ॾियणु इहे सभ जे प्रति उन्हनि जो थोरो रुझान वधाइण सां उहो हिकु सक्षम ऐं जागरुक नागरिक ठही सघे थो इन लाइ पंहिंजे ॿार खे हर तरह जी पाण खे पहिरीं त जानकारी ॾियणी आहे पहिरीं पंहिंजी शहर जी परिस्थिति ॿुधाइणी आहे टीवीअ में मोबाइल में थोरो थोरो उन्हनि खे वक़्ति ॾियणु ज़रूरी आहे जंहिंसा पूरी जानकारी हूअ वठी करे पंहिंजो पाण खे जागरुक बणाए छॾीनि था